सारें शा पैह्ले पुजदे अ'ऊं जू पैह्ले पुजदे गाना लगेआ हा तां मेरे निक्के होंदे दी शायद अ'ऊं प्राईमरी स्कूल बिच पढ़दा हा नीं ते उस फंक्शन फुंक्शन होंदे हे ते उसलै अ'ऊं बड़ा शैल गांदा हा ते लोग आखन लगे दे कि एह् बड़ा शैल गांदा इस सिंगर बनना

प्ही बड़ी दूरै दूरै दे स्टेजें तक्कर गेआ प्ही उत्थै शैल करियै में गाने गूने गाए शैल उसलै जेह्की मेरी उमर ही ओह् ही होनी कोई होनी कोई में अट्ठ नौ साल उसलै अ'ऊं गाने गान लगी पेआ हा ते भी उसलै मेरा जेह्का टेलैंट जेह्का डिस्कवर होएआ

प्ही स्टेजें पर गाई गाई ते अग्गें प्ही बड़े दूर दूर तक्कर गेआ बी कदें महाराश्ट्र कदें मुम्बई दिल्ली कलकत्ता पंजाब बड़ी दूरें दूरें तक्कर गेआ गाने गी उत्थां मेरा जेह्का एह् टेलैंट डिस्कवर होएआ ते अज्ज बी अ'ऊं गान्नां बड़ा शैल गान्नां बड़े स्हेई गाने गान्नां ते अज्ज बी मेरे जेह्के टैलैंट गी लोक कदर करदे तू बड़ा स्हेई गान्नां इ'यै जेह् गाने गांदे रौह्गा ते जरूर कुतै ना कुतै पुजगा ते अज्ज अ'ऊं बड़ा अ'ऊं बड़े शैल स्हेई गाने गान्नां मतलब धर्मी गाने गान्नां होर सिंगिंग मेरी बड़ी स्हेई चला दी ऐ अज्ज अ सिंगिंग गी चलाने आस्तै में होर बी बड़ा किश करी सकनां